गुजरात समाचार पढ़ंदी आहियां हुन में असांखे सॼे देश जी जानकारी प्राप्त थींदी आहे हुनमें एडवटाइज़ ईंदा आहिनि कुझु घर जा कुझु सामान वग़ैरह ठाराहिणा हुजनि त बि हुन में उहे नम्बर ईंदा आहिनि इडिंग वारनि जा नम्बर मिली वेंदा आहिनि प्लस एडवटाइज में ईंदी आहे हुन में हर कम जे लाइ बि चओ पते बि जो ॿारनि खे नौकिरी खपे त उहा बि हुन में मिली वेंदी आहे हिन खे भई हिते जीअं जॻहि ख़ाली आहे हुते भराए कोई सरकारी में नौकरी में वञणु चाहे थो त असां के ॿिए खे पंहिंजे सिंधी समाज जे ॿार खे ॿुधाए था सघूं कि हिते हिते वेकेंसी आहे तव्हां हिते वञो फॉर्म भरियो ताकी हुन ॿार जो अॻियां वञी भविष्य सुठो थी सघे त पंहिंजे पेरनि ते वञी बीहे ऐं कम सुठी जॻहि ते सेफ थी वञे प्लस हुनखां पोइ असांखे हिनमें त डेलीअ जो पंचांग बि मिलंदो आहे की कहिड़ी तिथी आहे छा आहे सॼो जानकारी असांखे हिन पेपर ॼे माध्यम सां असांखे प्राप्त थींदी आहे ऐं प्लस हिते किथे बि कुझु बि आहे त त्यौहारनि जो बि असांखे ख़बर पइजी वेंदो आहे की अॼु हीअ तिथी आहे हिन ॾींहं ते इहो आहे इनकरे जानकारी असांखे मिलंदी आहे पेपर ॼे माध्यम तां ऐं कहिड़े शहर में छा छा थिए थो सॼी जानकारी असांखे हिन सां प्राप्त थी वेंदी आहे